ہیلو سلام علیکم خیریت جی الحمد للہ جی جی جی

اچھا یہ کیا قد مطلب ہمیں ٹائر وغیرہ صاف نہیں کی ہے ہم نے اشٹاف کی یہ غلطی ہے اشٹاف کی یہ غلطی ہے تھوڑا بہت کر دیتے ہیں نہیں دیکھنے پہ کوئی بات نہیں آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہو پائے گی کہہ کر آئیے آپ آپ کی اس غلطی کو ہم مانتے ہیں اشٹاف کی یہ غلطی ہے باقی اس بار سے ایسا نہیں ہوگا آپ آئیے ہم اچھا سروسنگ دیں گے جی جی جی جی نہیں ایسی بات نہیں ہے اشٹاف لوگ کو تھوڑا سا نہیں دیکھیے تو ایسا کام کر دیتے ہیں باقی اس بار آئیے آپ کا پیسہ بھی نہیں لگے گا اور کام بھی ہو جائے گا اس بار ہم خود کرائیں گے جی جی جی جی جی ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں جی اوکے اوکے اوکے اوکے اس بار میں معافی چاہتی ہوں اگلی بار سے ایسا نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے السلام علیکم جی جی جی کوشش کریں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم وعلیکم السلام